السّلام علیکم میم کیسے ہیں آپ آ میں آپ کی اسٹوڈینٹ عافیہ بات کر رہی ہوں کلاس ایٹتھ سے میرے فادر جو ہے علی گڑھ پوسٹ آفس میں کام کرتے ہیں اِن کا ٹرانسفر بلرامپور میں ہُوا ہے اُس کے لیے مجھے ٹرانسفر سرٹیفیکیٹ لینا ہے کالج سے جی اوہ اچھا میم تو میم جیسےکہ ہمیں کل ہی نکلنا ہے وہاں بلرامپور کے لیے تو مل پائے گا یہ صُبح میں

جی شُکریہ بالکل ہم آج ہی لے آتے ہیں پھر فادر کو باقی کسی بھی کو جس میں بھی مطلب یہ سب کرنا ہے اور رجسٹریشن وغیرہ وہ ہم کر لیں گے آج ہی آپ کل تک دے دیجیے جی بہت شُکریہ جی میم بالکل اِنشاء اللہ بہت شُکریہ آپ کا آپ پلیز اِسے کل تک مطلب کوشش کریے گا کہ کل تک ہی مل جائے کیونکہ ہمیں کل ہی نکلنا ہے شام میں جی جی جی جی جی جی جی تو ہم فسٹ ایوننگ میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر شُکریہ اللہ حافظ